दिल्ली में शिक्षा जे खेत्र में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफोम जी डाढी वॾी भूमिका आहे सॼो कोरोना जे वक़्तु सजी दुनिया ऑनलाइन ते डिपेन्ड हुई वॾे वॾे स्कूल बंदि हुआ सभु ऑनलाइन थी वियो स्कूल इंस्टीट्यूट जे वरी ॿारनि जो पढ़ वरी ॿारनि जी पढ़ाई ऑनलाइन थी वेई सॼो कमु ऑनलाइन थी वियो अॼुकल्ह ऑनलाइन ते सॼी क्लास हलंदी हलंदी आहे ॿारनि जी पढ़ाई हलंदी आहे ॿारनि जे लाइ सुठो आहे घरु वेठे वेठे सिखी था वञनि सॼो कमु थींदो थी थींदो आहे असां असां कुझु बि शइ शयूं घुरंदा सिखी सघनि सिखी सघंदा आहियां कुझु बि शयूं सिखी सघंदा आहियूं असां क्लास वठनि सघंदा आहियूं ज़ूम मीटिंग ते ऑनलाइन प्लेटफोम ते गूगल ते इंस्टीट्यूट ते यूट्यूब ते ऑनलाइन जे थ्रू इहे कुझु बि शइ हुजे असां सिखी सघंदा आहियूं कोई बि पढ़ाई करे सघंदा आहियूं जैसे की ड्रॉईंग सिखी सघंदा आहियूं किसी इंग्लिश सिखी सघंदा आहियूं किसी शब्द जो मतलबु सिखी सघंदा आहियूं गूगल ते कोडिंग सिखंदा आहियूं टीचिंग सिखंदा आहियूं डिजिटल मार्केटिंग सिखंदा आहियूं ऑनलाइन ते माध्यम ते ॿारनि जी क्लास हलंदी आहे ऑनलाइन ते स्कूल जी इंस्टीट्यूट जी ट्यूशन जी टीचर बि ऑनलाइन पढ़नि पढ़ांदी आहियां पढंदी आहियां पढ़ांईंदी आहे इंग्लिश अलॻि अलॻि भाषाऊं जैसे सि जैसे सिंधी हिंदी इंग्लिश फ्रेंच जैपनी सभु भाषा सिखी सघंदा आहियूं ॿारनि सिखी सघंदा आहियां ॾाढो फ़ाइदो आहे ऑनलाइन जो